जेहड़े ब्याहें च गिफ्ट दिंदे न लोग ते क्योंकि कोई मंगदा ते ऐ निं गिफ्ट जेह्ड़े मन्नो के तुस ब्याह् ऐ मेरे दोस्त दा ब्याह् ऐ ते में अगर उसी ब्याहे च नुहाड़े ब्याह् उप्पर उसी में किश गिफ्ट दिन्ना किश बी दिन्ना मतलब जि'यां में घड़ी देई ओड़ी उसी गिफ्ट देई ओड़ी अवा उ'न्नै मिकी मंगी ते है निं उसी में गिफ्ट अपनी मर्जी कन्नै दित्ता में एह् निं कीता कि में इसी गिफ्ट कीता ते मेरा हून नुहाड़े कोल रिकार्ड होना नुहाड़े कोल कि इन्ने मिकी गिफ्ट दित्ता ते हून नुहाड़े ब्याहे च में बी इसी गिफ्ट देना वैसी कोई गल्ल नेईं ऐ गिफ्ट देना अपनी मर्जी ऐ ते जेह्ड़े हां वैसे इक दाज गल्ल ऐ इक दाज देना दाज लैना ओह् इक अच्छा सिस्टम नेईं ऐ दाज प्रथा टोटली बंद होनी चाहिदी ते दाज प्रथा लैना जरूरी बी नेईं ऐ हां अगर कोई मां प्यो अपनी मर्जी कन्नै कुड़िये गी किश बी देई ओड़दे ओह् इक अलग चीज ऐ अगर कोई जागतै आह्ले कोई उसी डिमांड करदे उस चीज दी कि असें गी गड्डी चाहिदी एह् चाहिदा ओह् चाहिदा ओह् चीज अच्छी नेईं ऐ जरूरी निं ऐ कि ओह् चीज होनी चाहिदी बा अजकल लोग करदे न चलो अजकल ते लोग आपूं गै अपनी मर्जी कन्नै दिंदे अवा इ'यां नेईं होना चाहिदा साढ़ा मेरा बोलने दा मतलब इक्को ऐ कि दाज प्रथा टोटली बंद होनी चाहिदी जेह्ड़ा अपनी मर्जी कन्नै गड्डी देई जा किश बी देई जा घड़ी देई जा फोन देई जा किश बी देई जा ओह् नुहाड़ी अपनी मर्जी ऐ ओह् ते कोई फोर्स नेईं ऐ उस चीज का कोई कक्ख नेईं ऐ पर अगर तुस उस चीज गी किश होर समझगे कि नेईं ही उ'न्नै मिकी दित्ता ते हून में बी इसी देना पौना ऐसी कोई गल्ल नेईं ऐ अपनी मर्जी जेह्ड़ा देआ दा उसी देने देओ उसी अक्सैप्ट करी लैओ कोई चक्कर निं उस चीज दा कोई रोल निं ऐ बाकी रेही गल्ल बाकी दाज निं लैना ते नां ई देना गल्ल एह् साफ होंदी कि दाज अच्छी गल्ल चीज निं ऐ ते अगर मेरा दोस्त ऐ कल्ल ब्याह ऐ उसी में इक फोन देई ओड़ेआ इक घड़ी देई ओड़ी गड्डी देई ओड़ी ओह् में अपने दिले कन्नै दित्ती ना अपने प्यार अपना मेरा नुहाड़े कन्नै लगाव ऐ तां करी उसी में दित्ती इ'यां थोह्ड़े दिंदा हा उसी में इ'यां चलदे फिरदे कोई थोह्ड़े देई ओड़दा कुसै गी अपना गै अपने गी किश चीज दिंदा ते बाकी रेही गल्ल अगर मेरे दोस्त मेरा भ्राऽ मेरा चाचा कुसै बी जेह्दे ब्याह् शया होंदा गिफ्ट देना इक अच्छा लगदा इक अपनी पन्छान होंदी ऐ हर बंदा अपना समझियै गिफ्ट दिंदा इयां थोह्ड़े बंदा गिफ्ट दिंदा चलो गिफ्ट गल्ल रेही बक्खरी अवा जेह्ड़ा बंदा दाज मंगदा किश बी मंगदा ओह् चीज अच्छी नेईं ऐ ऐज जेह्ड़ा अपनी च्वाइस कन्नै बंदा जेह्ड़ा देई ओड़दा उसी अक्सैप्ट करी ओड़ो और बाकी कोई कुस मंग कोई जरूरत नेईं ऐ बाकी रेही गल्ल जि'यां कोई किश बी दिंदा ओह् चीज अक्सैफ्ट करी लैओ और ओह् अपनी मर्जी कन्नै देआ दा अगर तुस उसी मंगियै लै दे ओह् चीज लैनी नेईं चाहिदी क्योंकि अच्छा नेईं लगदा एह् चीज टोटली बंद होनी चाहिदी साढ़े देश च ते इ'यै शैल होंदा क्योंकि साढ़ा देश आलरड़ी तरक्की करै दा इस चीज दी कोई कमी निं ऐ एस चीज च बंदा कोई डाउट निं करी सकदा अवा जेह्ड़ी एह् चीजां न इक दूए कोला चीज मंगनी ते अपने घर च रक्खनी एह् बिल्कुल शैल निं ऐ में इस चीज गी बिल्कुल अपना नेईं मन्नना चांह्दा में चाह्न्नां कि जेह्ड़ा बंदा अपनी खुशी कन्नै जेह्ड़ी चीज देई जा ते देई जा जेह्ड़ी नेईं दित्ती ते एह् आखनी भ्रावा हून तूं मिकी निं दित्ती हून तूं मिगी दे वैसा कक्ख निं करना अपने दिले कन्नै जेह्ड़ी चीज दिंदा ओह् चीज बंदा पकड़ी लैह्ग उस चीज दी कोई दिक्कत नेईं ऐ और तुस अराम कन्नै उस चीज गी तुस अपना इन्जाय करी सकदे जि'यां कल्ल गै मेरे दोस्तै दा मेरे दोस्तै दा ब्याह् हा उसी में इक दो कम्बल देई ओड़े इक घड़ी देई ओड़ी भाबी होरें गी में इक घड़ी देई ओड़ी बड्डी जि'यां अपने भ्राऽ होरें गी में अपने इक ओह् मोटरसैकल गिफ्ट कीता हा दोस्ती मेरी ही मी देई ओड़ेआ मों एह् थोह्ड़ी कि भ्रावा हून में तुकी घड़ी दित्ती कंबल दित्ता मोटरसैकल दित्ता ते हून तूं बी मिगी देना ऐसा कक्ख निं करना उस चीज दा कोई कक्ख निं ऐ में उसी अपनी मर्जी कन्नै दित्ती दी ओह् मेरा शोक हा मेरा इन्टरैस्ट हा उसी में देई ओड़ेआ इस चीज गी और एह् निं कि नुहाड़ा दाज ऐ ते ओह् मिकी देना पौना ऐसा किश निं नुहाड़ी अपनी मर्जी चाहे ओह् मिकी इक रपेऽ दी टाफी देई लैह्गा में उसी अक्सैप्ट करी लैह्गा कोई दिक्कत निं उस चीज दी